छोकिरियुनि खे थदियूं रांदियूं खेॾणु वणंदियूं आहिनि नंढपिण में गुॾियुनि सां खेॾंदियूं आहिनि ऐं असां उन्हनि खे शिव जे मेले मां रंधिणे जे सामाननि जो सेट वठी ॾींदा आहियूं उनमें कोप बसी गिलास प्लेट कटोरो चमिचा ऐं गेस जो चुल्हो ॿाटले सां गॾु उन्हनि खे मिलंदो आहे उहे पंहिंजे साहेड़ीनि सां गॾु घर में वेही खेॾंदियूं आहिनि लूडो केरम बि घर में खेॾंदियूं आहिनि ऐं छोकिरनि खे भेट भाल भेट गुॾी फुटबोल खेॾणु वणंदो आहे